जोंनि जिल्लाआव मुंदांखा माखासे सरासनस्रा जामुंफोर बिदिनो नाफाम अनला दाउ ओमफाय सबाय साम' नार्जि अमा बेफोरखौबो जायो आरो मानि अन्थाइ बाजाब जोग्लावरि बेफोर गासैखौबो मैगंखौ ज' ज' खालामनानै बो जानाय जायो बिदिनो जों नाफामखौ देनो थाखाय नाफामखौ नाफामखौ देनो थाखाय ना गोरान फोराननांगौ ना गोरान खौ फोराननानैहाय ना गोरानखौ फोराननानैहाय उवाल आवहाय देनाय जायो उवाल आवहाय देनायावहाय बिदिनो थास' थास'बो होफानांगौ ओमफाय बेखौहाय हासुंआवहाय सोनानै दोननाय जायो हासुंआव सोनानै बिदिनो एक मास सोनि उनावहाय जानाय जायो आरो बिदिनो जोङो नार्जि अमा बेफोरावबो होयो नाफाम नाफामखौहाय जों नार्जि आवबो होनानै जायो आरो बिदिनो जों दाउ बिदै फुदुं नायावबो जोग्लावरि उसुमै बेफोरखौबो न'आवनो बानायनानै जानाय जायो आरो नार्जि आरो नार्जिखौ ना गोरानावबो होनानै जायो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो माने बिदिनो जोङो अनला अनला दाउफोराव मेउवाय बो होदेरनानै जायो अनला दाउ संनोबा नों ओ दाउखौ एवदो अनला गुन्दैखौ देनानै लादो अनला गुन्दै देनानै लाखांनानै ओमफाय मा होनो दैखौ दाउ दाउ एवनाय दैआव दाउ एवनायाव दैखौ बुर्जा होनानै खारै एसे होनानै गोबबाव रुदो आरो बे दैआ जुदि गोदो दैआ जुदि गोदौओ दैआ गोदौ दै गोदौ खांनायनि उनाव हाय मा होनो अनला गुन्दैखौ होदो अनला गुन्दै होखांनानै अनला गुन्दैखौ होखांनानैहाय अनला गुन्दैखौ होखांनानै खारै एसे होदो खारै एसे होनानै हाय गोबाव जबहोनानै बिदिनो गंगार दुनदिया बिलाइ होदो गंगार दुनदिया बिलाइ होबाथ' अनला ओंख्रिया बेरात गोथाव जाखायो बिदिनो जोंनि बर'फ्रा नार्जि इंखुरबो जायो नार्जि इंखुर संनो थाखाय इंखुर खौहाय मोजाङै मोजाङै सुनानै लादो मोजाङै सुनानै लानानैहाय दैखौ गोदौ होबाय थादो दैखौ गोदौ होनानै हाय इंखुरखौ दैआव होदो ओमफाय बे दैआव हालदै संख्रि फानलु सामब्राम गुफुर देनानै होदो आरो नार्जिखौबो मा होनो नार्जिखौबो देनानै नार्जिखौबो देनानै बिदिनो गुदुं साराय गुदुं लानानै एसे माबानानैहाय मा होनो फुदुंस्रोनानै हाय दोनदो फुदुंस्रो खांनानैहाय ओमफाय बे इंखुर होनाय दैआवहाय बे नार्जिखौ हाय होदो होनबानो मानि ओमफाय बेयावहाय बिदिनो गंगार दुनदिया फोर होदो होनबानो नार्जिआ हाय नार्जि इंखुरा गोथाव जायो